हमारे गांव में आए थे बता रहे थे कि बाग बगीचा लगाओ तो उन लोगों को बात सुन करके हमको बड़ी खुशी हुई हम अपने खेत में जो है पपीता आम और फूल ये सब लगा दिए और केला लगा भी दिए सब तैयार हो गया केला जो है तैयार हो गया आम फरने लगा और उसको जो है बाजार में ले जाकर के बेंचा और घरवालों ने भी खाए फूल जो है गेंदा का और लगा दिया और उसको जो है गेंदे के फूल को तोड़ तोड़ कर के मेले में ले जाकर बेचने लगे पैसे हमको मिलने लगा और और जो मंदिर है उसमें भी हमारे घरवाले इसको पूजन फूल से करने लगे पपीता जो है उसको दवा डाल करके उसको अच्छे ढंग से जो है पकाकर के उसको भी परिवार वाले खाने लगे और जो बचता था उसको बेंच देते थे पैसे घर में मिलने लगा और आम जो है उसको भी जो खाते पीते थे जो बचता था उसको बाजार में ले जाकर बेच देते थे हमको पैसे मिल जाता था ऐसी इस तरीके से जो है हम अपने बगीचों को हमेशा देख रेख करते थे पानी डालते थे और हर चीज से उसको अच्छे ढंग से रखते थे उसको सफाई करते थे उसका देख रेख करते थे घरवाले भी करते थे बहू भी बेटे करते थे हमको उसको देखकर हम लोगों को बहुत खुशी होती है पैसे भी मिलता है और उसके बाद जो हमारा बगीचा है जैसे का तैसा बना रहता है चारों तरफ उसको घेरवा दिए हैं घेरवाने के बाद जो है फालतू उसमें ना ना पशु या कोई जानवर घुसने नही पाता है ताकि सुरक्षित रहे हमको फायदा हो इस तरीके से बगीचे को जो है हम सुरक्षित रखते रहें हमेशा रखते रहे हैं पानी देते हैं खाद देते हैं हर चीज से सम्पन्न रखते हैं उसको और उसका देख रेख परिवार वाले और हम हमेशा करते रहते हैं